हाँ मैंने कई बार ड्राइंग क्लास और वर्कशॉप में भाग लिया जिसमें मैंने अनुभव से सीखा है कि किस प्रकार क्लास में हम ड्राइंग का प्रतिरूप चित्र कर सकते हैं वर्कशॉप में हम किस प्रकार की चित्रकारी करेंगे क्लास में हम किस तरीके से और किस प्रकार की चित्रकारी करेंगे जो हमें उचित हो हम क्लासरूम में वही चित्रकारी करेंगे जबकि वर्कशॉप में हम विभिन्न प्रकार की नक्काशियों के माध्यम से चित्रकारी कर सकते हैं इसने इसके अनुभव से मैंने मेरे जीवन में ड्राइंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है कि हमें किस प्रकार के ड्राइंग करनी है और नहीं और ड्राइंग में भी हमें ये मिलता है कि हमें कौन सी जगह पर किस स्थान पर किस प्रकार की ड्राइंग का बनानी है और किस प्रकार की नहीं